जी हाँ मेरे गाँव में खराब एम्बुलेंस कनेक्टिविटी की कई मुख्य कारण हैं और एम्बुलेंस कनेक्टिविटी के समय कई सारे चुनौतियाँ हैं जिसके कारण एम्बुलेंस मेरे गाँव तक जाने आने में काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जिनमे मुख्यतः है मेरे गाँव जाने के लिए एम्बुलेंस को सही प्रकार का रास्ता नहीं है क्योंकि मेरे गाँव शहर से बारह किलोमीटर दूर है और शहर से गाँव जाने के लिए कच्चे रस्ते का उपयोग करना पड़ता है जिसके कारण एम्बुलेंस घर तक गाँव तक कच्चे रास्ते में भली भाँति प्रकार से नहीं पहुँच पाती है और मेरे गाँव में नेटवर्क की भी समस्या है जिसके कारण हम एम्बुलेंस को कॉल करते हैं तो ठीक प्रकार से कनेक्ट नहीं हो पाती है हमारे गाँव के रास्ते में यदि एम्बुलेंस गलती से पंचर हो गई या कुछ और तकनीकि खराबी उपलब हो गई उसमें तो मेरे गाँव के रास्ते में बिल्कुल भी ऐसी कोई दुकान नहीं हैं जो उसको ठीक करे दे तो इस वजह से मेरे गाँव में खराब एम्बुलेंस कनेक्टिविटी की ये मुख्य चुनौतियाँ हैं जिनके कारण मेरे गाँव तक एम्बुलेंस नहीं जाती है और यदि कभी जाती भी है तो एक दो बार पहले गई तब उनको इसी प्रकार के कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा तो इसके कारण उन्होंने अब मेरे गाँव में एम्बुलेंस कनेक्टिविटी के लिए बिल्कुल ऊपर मना कर दिया है कि इस गाँव के लिए हम नहीं जाएंगे